जय झूलेलाल अॼु मां ॿुधाए रही आहियां भई कीअं फैशन जी दुनिया में असां जो समाज अॻिते वञी रहियो आहे कीअं उन जे बहाव में बहिजे थो अॻे ई असांजे घर जूं नुंहरूं धीअरूं माताऊं हलंदियूं हुयूं मर्यादा में जेको बि पेरवेश पाईंदियूं हुयूं चुनी सिर ते मथे ढकियल पूरो सूट सलवार सां मस्तु घुमंदियूं हुयूं ऐं अॻे प्यारियूं लॻंदियूं हुयूं मर्यादा रखी हलनि वॾनि जो आदरु करनि पर समय जीअं जीअं अॻिते वधे थो तीअं तीअं असांजी परंपरा सभ्यता असांजो जेको पेरवेश आहे सभु बदिली रहियो आहे ऐं अॼुकल्ह जेको मां ॾिसी रही आहियां फैशन ई दोड़ ई दुनिया में हर कोई उनमें बहिजे थो अॻलियूं माताउनि खे असां कंपेर करे ॾिसूं अॼु जे कल्चर खे ॾिसूं जेकी माताऊं भेनरूं नुंहरूं पाए रहियूं आहिनि केॾो बदलाउ आहे तव्हां बि ॾिसी रहियां हूंदा अॻे सलवार सूट पाईंदियूं मस्त म सिर ते ओढनी ओढ़िदियूं वॾनि खे मर्यादा पेरे ॿेरे पवंदियूं पर हाणे कुझु मां ॾिसी न रही आहियां भई तव्हांखे इहो ॾिसणु ईंदो अॼु कहिड़ा फैशन सां ज़माने सां वक़्ति अनुसारु मूंहुं ॾेई रहियां आहिनि नंढियूं मिढियूं पाइणु पार्टियूं करणु वेस्टर्न लुक पंहिंजो प्रदर्शन करणु जाम अहिड़ो समो अहिड़ी हवा फैली रही आहे ॿाहिरि समाज में त जाम बदिलाउ अची वियो आहे अॼुकल्ह हर समाज में इहो बदिलाउ बि असां पाण ई आंदो आहे जेको ॾिसी रहियां हूंदासीं अंग्रेजनि जो ज़मानो हुओ लॻे थो उहा दौर वापसि थी अची रहे असांजे भारत में असांजो भारत अॻे कीअं हुयो सुशील संतोषु ऐं संस रा संस्कारनि सां सुठे नमूने भरियलु हाणे उहे कई ॻाल्हियूं ॾिसण ई नथियूं अचनि हाणे शरम सभिनि खे हली वई आहे ॼणु त हाणे ईअं थो लॻेनि जेतिरो असां शोर्ट था पायूं घटि था अंग में रखूं पंहिंजो ढकण लाइ ओतिरा असां सुठा था कहिलाइ जूं पर इहो सभु भुली रहिया आहिनि उहो असांजी स सभ्यता खे जाम घटि था कंदा रहनि असांखे पंहिंजो आदर्शु हमेशह सुठो रखणु खपे भॻवान ॾिनो आहे तनु त तन खे हमेशह सुठे नमूने पूरो ढकणु खपे न ई प्रदर्शन करणु खपे त बसि इहो ई मूंखे अॼु चवणो हुयो असांखे वैल्यू मिल मिल्यो आहे सिंधी असां ॿार आहियूं भॻवान सुठी देह बि ॾिनी आहे ना ई ॾेखारण लाइ बसि भॻवान ई भक्ती कयूं पाण खे मर्यादा में रखूं उहो ई असांखे अॻिते कमु अची रहंदो